جی السّلام علیکم جی جی سر آپ ٹریول اجنٹ بول رہے ہیں اچھا اچھا جی سر مجھے سر میں اناؤں جانا چاہتا ہوں جی جی جی سر میرے ساتھ پانچ آدمی ہیں ہم پانچ لوگ ہیں جی تین تین دن کے تین دن کے لیے

جی سر وہ مجھے بتا دیجیے اس کا کیا خرچ آئے گا جی سر بائی ٹرین سے جانا چاہتے ہیں ہم تو جی جی سر ہوٹل کرایے پہ لیں گے

ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا اچھا جی سر دس دن کے بعد جی جی جی سر اے سی میں بنانا ہے ہاں نہیں اچھا اچھا

اچھا اچھا ٹھیک ہے جی سر سکینڈ میں بنانا اچھا اچھا

جی جی سر

ٹھیک ہے